जय झूलेलाल असांजे अॻे ज़माने खां हलंदड़ु भाॼी साई भाॼीअ में तीवणु साई भाॼी में बिह बि विधा हूंदव साई भाॼी में तीवणु केॾो त टेस्टी थींदो आहे अॼु ॿुधी करे ई वात में पाणी थो अचे पियो हा न असांजी मम्मियूं अॻे कीअं ठाहींदी हुयूं भुञी भुञी भुञी भुञी ॿ कलाकु लॻी वेंदा हुआ साई भाॼी ऐं तीवणु ठाहिण में ऐं हुन सां गॾु ढोढा जेके अॼु ॿुधी करे हाणे ई दिलि में ख़ुशीअ जो अहिसासु थो थिए पियो हले